आमी आमचे गांवचे एक चार पांच जाण अशेंच स्कुला कडेन बशिल्ले आशिल्ले तेन्ना आमी खंय तरी वचपाचो असो प्लॅन केलो तेन्ना खंय वयतले अशें आमी चिंतपाक लागले उलयता उलयता एकट्यान म्हणलें की आमी अशेंच वयर दोंगरार आमच्या देवा कडेन या मागीर आमचो वचपाचो जें वचपाचें थरिल्लें तें आमचें थरलें मागीर आमी दुसऱ्या दिसाक सकाळी आठांक वयर दोंगर चडपाक लागले आनी दोंगरा वयर चडटा म्हणल्यार खूब त्रास जाता कित्याक चडप म्हणल्यार खूब त्रास देंवप म्हणल्यार खूब इज्जी आसता सो चडटा चडटा आमी बडी घेवन वयर चडपाक लागले आनी कितली वाट म्हणल्यार दोन वरांची वाट सो आमी वता तेन्ना आमकां पोटाक लागता तें खावपाक घेवन गेल्ले मागीर वता वता दोन कडेन बसले थंय गजाली मारल्यो अशें करून आमकां वयर पावता म्हणल्यार दोन वरां लागली आनी थंय आमचो हें देव आसा सो पयले म्हणल्यार आमी पयली देवाक पायां पडले मागीर बसले थंयची आमची ग्रिनरी पयली सो हो हो मागीर पक्ष्यांचो आवाज आनी थंय तो एक पॉयंट जावन आसा म्हणल्यार थंय साकून आमचें काणकोण सगळें आमकां दिसता काणकोणची सगळी ब्युटी आमचे दर्या मागीर डॅम हें सगळें आमकां पळोवपाक मेळटा थंय साकून आमी थोडेच फोटोशू फोटो काडले मागीर आमी ते आमच्या फ्रेंडाक बी धाडले अशें करून आमचो तो प्लेस म्हणल्यार जगाच्या पातळीचेर आमी प्रसिद्ध करपाक जाय कित्याक तो प्लेस खूब

पळोवपाक सुद्दां तिंगाची ब्युटी सामकी बरी मागीर आमी अशेंच चिंतलें की मातशे बसया मातशें उलोवया अशें गजालीं थंय जाल्यो मागीर थोडेंच मेडिटेशन अशें करपाक अशें चिंतलें अशेंच आमी अर्दवर कोणा कडेन कांय उलयनासतना मेडिटेशन करपाक बसले खूब अशें मेडिटेशन करता तेन्ना अशेंच डायरेक्ट लोक म्हणटात न्हय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट वीथ गॉड अशें मेडिटेशन करता तेन्ना कांयच दुसरें कांय चिंतप ना आपले मदींच आपूण सामको मग्न रावन अशें करून दीस खूब बरो गेलो आनी खूब अशें वता तेन्ना तर आमकां खूब जनावरां पळोवपाक म्हणल्यार वता तेन्ना एक दुकर दिश्टी पडलो आमकां ताजे बी आमी दर्शन घेतलें आनी मुखार वता तेन्ना एक एक पक्षी बरो मोठोसो आशिल्लो ताजें नांव सद्याक खबर ना पूण खूब बरो दिसतालो आनी हय पूण देवाचें दर्शन म्हणल्यार मन खोस जाताच केन्नाय तूं खंयचें देवाचें दर्शन घेवपाक गेले जाल्यार मन सामकें खूश जाता सारकें ह्यो इतल्योच गोश्टी आमच्या ट्रॅका वेळार जाल्यो